आर्ट करण में सभिनी खां वॾी कठिनाई त इअ हूंदी आहे की असांखे सभिनीअ खां पहिरियां दिमाग़ में विहारणो पवंदो आहे की असांखे कहिड़ी पिच्चर ठाहिणी आहे उन्हीअ खां पोइ जॾहिं असां उन्ही पिच्चर खे ठाहींदा आहियूं त अगरि कोई पिच्चर साम्हूं आहे और उनखे पेपर में लाहिणो आहे त उहा थोरो ओखो त हूंदो आहे न छो की मेन उनखे कीअं कीअं असां शेप ॾियऊं और उन खां पो छा छा हुनमें सामान खपनि जीअं सॼी शइ हुजणी खपे तव्हां खे हिकिड़ी बढ़िया सुठी पेंसिल खपे सुठा रंगु खपेनि उन खां पोइ पेपर सुठो हुजे जीअं तव्हां पिच्चर ठाहियो था पिया उहा शैइ प्रोपर तव्हांजी उन्हीअ ते विहे उनखां पोइ जीअं असां रंगु भरियूं था त रक रंगीन खे बि ठाहिण लाइ इलाही ओखो हूंदो आहे छो की हर पिच्चर में अलॻि अलॻि रंग भरिणा हूंदा आहिनि कुझु बि ठाहियूं था जीअं असांखे सपोज़ असां झूलेलाल जी पिच्चर ठाहियूं था त उन्ही में बि स्किन जो रंगु ॾियणो आहे मुकुट जो रंगु ॾियणो आहे उन खे जेके मछी ते वेठा आहिनि पाण झूलेलाल असांजा उनखे बि रंगु ॾियणो आहे इहा सभु शयूं थो थोरी ओखी थी वेंदियूं आहिनि ठाहिणु लेकिन इहो आहे की कोई दिक़त न हुजणी खपे पाणखे ठाहिण में बाक़ी स्टेशनरी जी दुकान ते त सामानु सभु मिली वेंदा आहिनि लेकिन हर जॻहि ते हर सामानु न मिली पाईंदो आहे इन्ही करे थोरो ओखो हूंदो आहे लेकिन अगरि तव्हां कोई कमु सोचो था पिया की असांखे इहा शइ करिणी आहे त तव्हां करे ई वठंदव उन्ही में तव्हांखे कोई दिक़त न थियणी खपे और हमेशा पाण खे हिकिड़ो माइंड सेटअप करिणो खपे की असांखे इहा शइ ठाहिणी आहे त सॼो फ़ोकस उन पेपर ते हुजे जेको असांखे ठाहिणो आहे दिमाग़ में अगरि कोई तव्हां जे पिच्चर वेह थी पई और उहा तव्हांखे उते लाहिणी अथव पेपर ते त उन्ही खे थोरो सो ओखो हूंदो आहे हिकु हिकु शइ ॾिसी ॾिसी करे विहणु जेको असां कोशिशि त कंदा आहियूं पर ठही वेंदी